जी आपके पास क्या क्या है बहुत सारी चीजें हैं यहाँ तो जी सब चीज़ें अच्छा आप करेला दिखा दीजिए अच्छा इसमें कुछ वो कैमिकल्स वगैरह तो नहीं है अभी क्योंकि बहुत कैमिकल्स आ रहे हैं अच्छा मैं इसको देख लूँ करेले को

और क्या प्राइज़ है इसका अच्छा बहुत ज़्यादा है प्राइज़ अच्छा और ये अच्छा अच्छा ठीक है करेला दे दीजिए आप और मुझे आलू दिखाइए आलू पहले दे दीजिए मुझे

जी जी आलू तो ठीक ठाक दिख रहे हैं बाहर से तो सारी चीज़ें ठीक ठाक ही दिखती है लेकिन अंदर से भी थोड़ी खराबी आ ही जाती क्योंकि मैं ले जाती हूँ कई बार खराब हो जाते हैं बहुत जल्दी अच्छा ठीक है आलू तो दे दीजिए आप एक किलो और टमाटर निकाल दीजिए एक किलो दे एक किलो दे दीजिए जी टमाटर दिखाइये थोड़ा सा देख लेते हैं तो छांटना पड़ेगा जी आपके घर के हैं क्या शुद्ध हैं ये अच्छा पछार के हैं क्या दिखते अंदर यानी बाहर से अच्छे हैं लेकिन फिर नुकसान हो जाता है अपना ठीक है देखते हैं देख लेती हूँ मैं छाँट लेती हूँ

ठीक है अच्छे दिख रहे हैं आधा किलो दे क्या प्राइज़ है टमाटर का इतते महंगे हैं ये तो अभी कम होने वाला था क्या कम कुछ हुआ है अच्छा अच्छा इसमें आप कुछ कम कर देते थोड़ा बहुत प्राइज़ थोड़ा बहुत तो कम कीजिए एक पाव में क्या करेंगे जी ठीक है दे दीजिए आधा किलो दे दीजिए जी